दोड़ैसँ स्वास्थ्यपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ै ला काहेकि तू जब दौड़ै लअ दौड़ना दौड़ना शुरू करबिही तऽ ओकरासँ की होबै ने खूनपर खून जो है न पूरा शरीरमे अच्छासँ फैलै है आओर खून पयरके तरफ जादा अच्छासँ फैलै दिमागपर अच्छासँ फैलै हँ तब ओकरासँ की होबै खून अच्छासँ सुचालित रहै तो अच्छासँ दिमाग उमाग अच्छासँ काम कर सकतौ ओकरासँ सब अङ्गमे खून अच्छासँ डिस्ट्रिब्यूट होबै पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेशन बढ़तौ आओर की ओकर बाद आओर दोड़ैके बाद क्या हुआ दोड़ैके बाद तो अच्छासँ रह सकबीही आओर स्वास्थ्य तोहर बनल रहतौ आओर आराम पहिले तो स्टार्टिंगमे तों दौड़ना शुरू करबीही तब तऽ मतलब की होतौ ने की तौं थक जेबहूँ आओर कोई काम करैके बाद मन नहि करै लेकिन तोरा एक बार आदत बनि जेतौं की हाँ तोरा दौड़ना रोज दौड़ै लए जेबही आरामसँ आधा एक घण्टा तऽ ओकर बाद फेर तोहर शरीरमे एक अलगे अच्छा महसूस फीलिंग औतौ की हाँ दोड़ैके बाद थोड़ा आराम मिलै होतै दिन भरि अच्छासँ निकलतौं फूर्तिला रहबू तों दिन भरि नींद तोरा दिन भरि कहीं नहि अऔतो तोरो कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ि जेतौं आओर तों अच्छासँ सब काम कर सकबहूँ ओकरामे तों मन लगा मन लगाके काम कर सकै कर सकै